جی ہیلو جی گڈ ایوننگ سر جی جی لکھنؤ ٹنڈن موبائل ہب اسٹور سے میں بات کر رہا ہوں جی بتائیں آپ جی سر ایک دم بالکل ملے گا سر بجٹ کیا ہوگا آپ کا اچھا اچھا جی بالکل اویلبل ہے ہمارے پاس سر یہ ایک چیز میں معلوم ہاں کمپنی جی کمپنی میں دیکھیے ڈیل کا بھی ہے ایچ پی کا ہے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں آپ جو سی کمپنی کا کہیں گے اس کا مل جائے گا جی سر سر اور اس کے علاوہ ہاں اس سے کم رینج میں بھی ہے یہ ساٹھ ہزار تک آپ بولے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس سے کم میں بھی ہے پینتالیس میں پچاس میں تیس تک کا بھی ہے ہمارے پاس اویلبل ہے اور اس کا رینک وغیرہ بھی بہت اچھا ہے بیٹری بیک اپ اچھا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے فیوچر بہت اچھے ہیں اس کے کس کمپنی میں چاہیے جی

ایچ پی کا بھی مل جائے گا ایچ پی کا جو ہے پینتالیس ہزار پچاس ہزار پچپن ہزار تک کا مل جائے گا بہتر ایچ پی جو ہے نا آج کل زیادہ مطلب یوز میں بھی ہے اور اس میں جو ہے کوئی مطلب فالٹ وغیرہ زیادہ نہیں آتا ہے ایچ پی کا اور کمپنی چونکہ بہت بڑی کمپنی ہے سمجھ رہے ہیں سر اس میں آپ لے سکتے ہیں سر آن لائن لیں گے یا آف لائن ہاں ہاں سر ایم آئی ایم آئی کا بھی سسٹم ہے آپ مطلب اس کو قسطوں پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں جو ہے چھ مہینے کا بھی ہے ایم آئی سال بھر کا بھی ہے اور تین مہینے کا بھی ہے جی تو سر ایم آئی پہ لیں گے یا کیش لیں گے ہیلو سر اچھا اچھا ایم آئی پر بھی مل جائے گا ساٹھ ہزار اور پچپن ہزار کے پہ جی جی جی سر ایم آئی پہ جو ہے وہ چھ مہینے بھی ہیں تین مہینے بھی ہیں اور بارہ مہینے کا بھی ہے سر کون سا رہے گا چھ مہینے کا جی جی بالکل چھ مہینے میں یہ رہے گا کہ جو بھی مطلب آپ کا جو مطلب لیپ ٹاپ آپ چوائس کرتے ہیں اس کا پرائز دیکھا جائے گا کتنے روپئے ہو رہے ہیں پھر اس میں جو ہے کچھ پیسے آپ سے فوراً لیے جائیں گے باکی جو پیسے بچیں گے اس کو ہم چھ مہینے میں تقسیم کر دیتے ہیں پھر وہ ایک مہینے میں ہر مہینے میں منتھلی جو ہے اتنے روپئے پے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر جی جی ٹھیک ہے بہتر ہے تھینک یو تھینک یو